हेलौ ए खोनाबाय ना औ नोंसिनि बे बिजनिआव बाजाराव मैगं बायना लायनोसो थांगौमोनहाय आङो दामफ्रा मा बायदि जिखुनु थारुन फान्थाव बिदिनो सबाय बिमाफोर लाइ मुला मा मोनो ए बेखौनो लायनो नंदों आं पनसास ओमफ्राय दामफ्रालाय दा औ औ दामालाय आयौ दामा गोसाथार ने आंथ' फानफैफिननायनिसो नालाय एसे खम'फ्राव मोनबायोबा फानफैफिननायनि नालाय एसे खमफ्राव मोनबोयोबा मोजां आरो औ औ

पसिस थाखा किजिआव लावआबो लाबोजायो जिखुनु औ लावखौबो लाबोगोन दे ओमफ्राय जिखुनु आङो थांग्रोनोसै ओमफ्राय दामखौ मारै मारै माबायदिया लाबोजागोन ओमफ्राय नोंथ' बेहायनो फानखायो ना थाखायो ना औ आं थांनोसैयाव फन खालामनोसै ओमफ्राय हजों सौहैब्ला फन खालामनोसै आं औ ओमफ्राय एसे मैगंखौ बुरजा मोनबोब्ला मोजां आरो आं एसे खेबसेनो गारिफोर लाना थांगोन नालाय गारि भारा लाना फैसै लावआबो लाबो जागोन दे नायाबो माबायदि मोजां एसे मोजांबा लाबोजागोन लाबोगोन दे औ औ औ लाबोगोन दे

दे दे जिखुनु आङो बे आं जे जेखौ फानथाव फानथाव बेखौ नागिरना लाबोसिगोन आरो आं माबायाव थांनोसै सम्बाराव औ सम्बाराव थांनोसै ओमफ्राय थांनायनि आगोल फन खालामखानोसै आं ओमफ्राय सौहैब्ला फन खालामनोसै नोंखौ औ औ दे दे दे दे होनबालाय हो दे उम उम